جی بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن پہ میں لکھنا چاہتی ہوں اور لکھتی بھی ہوں لیکن پورا لکھنے سے ڈرتی بھی ہوں کیوں کہ اس میں ہمیں اپنے چاروں طرف دیکھنا ہے کہ کتنے مسائل ہیں اور ان مسائل کی وجہ ہم جانتے ہیں اور تب بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کچھ لکھ نہیں سکتے تو ہندوستان میں یوں تو کچھ بھی ممنوع نہیں ہے ہندوستان میں ہمارا کہ جمہوری نظام ہے ہم لکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ بہت ہم کو کیوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور ان کے اپنا اپنے کچھ ایجنڈاز ہیں تو وہ ہماری بات کو نہ سمجھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم قابل گرفت ہو جائیں تو اسلئے انسان ذرا قلم روک کے ہی لکھتا ہے اور قلم روک کے ہی بولتا ہے